आं बड' सावथुननि स्टारफोरखौ नायनो लुबैयो मानोना बिसोरो सिद्धार्थ फुजि आरो लिंसार बिसोरखौ आं लोगो हमनानै मोखांजों मोखां नायनो लुबैयो आरो आं बिसोरखौ सोंगोन नोंसोरो मा खालामनानै एक्ट'र एबा बर' सावथुनाव गानो मोनखो हाबनो मोनखो बोरै बोरै एक्ट'र जानो हाखो एक्ट्रिस जानो हाखो होननानै सोंगोन आरो आं